हॅलो हॅलो कोण उलयता आं आस्ता उलयता जायते दिसांनी फोन माल्लो मुगो तुवें जायते दिसांनी फोन माल्लो आं कितें करता तर तूं आतां आं कितलेक आं तर तर

आजो आसा बरो तो आतां सॅवँताक आमी टुशनांग घालना तो घरा कडेन करता गो हय

हय हय हय खंय तें फोण्यां आं म्हणजे केन्ना अशें कितें टायमींग बी अशें कितें

आं आं माय म्हयन्याचे काय फूल य जे कोण फूल करता तो म्हयन्याक तीन हजार आं आं ओके ओके आं पळयतां आं हय हांव पळयतां हाका विचारून मागीर हय हय हय हांव ताका विचारून पळयतां आनी मगीर सांगतां तुका बरें